असां जंहिं गुरू वटि पहिरीं योगु सिखणु वेंदा हुआसीं त उते न अलॻि अलॻि बैचिस हलंदा हुआ योग जा त असांजे वारे बैच में पंजुवीह खनि हुआ ऐं हिन पघार जा ॿ टे बैच अलॻि अलॻि हुआ त कॾहिं कॾहिं असां बैच चेंज बि कंदा हुआसीं टाइमिंग जे करे त टाइमिंग चेंज कंदा हुआसीं त बैच बि चेंज थींदो हुओ त गॾु जेके योगु करणु वारा हुआ उहे बि चेंज थींदा हुआ त मतिलब न न करे असांजा पंजतरि खां सौ माण्हू जे विच में असां न योग कंदा हुआसीं कॾहिं अलॻि पंजुवीह सां कॾहिं अलॻि पंजुवीह सां त हिन में असांजो जेको दाइरो आहे दोस्ती यारी जो गॾिजण वारनि सां उहो असांजो ॾाढो वधी वियो घणेई माण्हू आहिनि जंहिंसां असांजो जुड़ाव बि थियो हुओ ऐं उन्हनि मां घणा ई माण्हू असांजा दोस्त बि ठहिया ऐं उन्हनि जो असांजे घर अच वञ बि थियो त ई समाजिक रूप सां असां घणेई माण्हू असां सां गॾु थी विया ऐं जेके योगु कंदा आहिनि माण्हू त उन छा आहे अक्सरि वीचारधारा में बि कुझु मतिलबु समाजिक वीचारधारा ऑटोमेटिक ई डेवलप थींदी आहे छाकाणि योग करणु वारो माण्हू में स्वार्थपन जी भावना या त हूंदी कोन्हे ऐं जंहिं अगरि हूंदी बि आहे त उहा योग करण सां मां सम्झा थो की हली वेंदी हूंदी छाकाणि योग करण योग जो मतिलब ई जुड़ाव आहे योग याने जोड़ना त जेको माण्हू जोड़ण जी ॻाल्हि कंदो त हू स्वार्थी प्रवृती जो थी कोन थो सघे हू समाज में जोड़ण जो कमु कंदो त ई जेकी हुन में धार्मिक भावनाऊं जुड़ंदियूं हुन में समाजिक भावनाऊं जुड़ंदियूं त ई मतिलबु आख़िरि में छा थियणो आहे हिननि शयुनि सां की माण्हू हिकु समाजिक रूप सां मतिलबु स्ट्रॉंग थी वेंदो आहे ऐं उन जो चङो सोशल नेटवर्क ॾाढो सुठो थी वेंदो